हाँ ऐसा दिन भी होता है जिस दिन मेरा ड्रा करने का मन नहीं होता क्यूोंकि मैं अपने कामों में बिजी रहता हूँ इसलिए मुझे ड्रा करने का मन नहीं करता और ड्रा की मैं कोई बीडियो वगैरह देखता हूँ तो मेरा मन करता है और मैं उससे प्रेरित होकर भी ड्रा करने लग जाता हूँ मेरी दिन दैनिक दिनचर्या में ड्राइंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता कि दैनिक दिनचर्याओं में इतना व्यस्त रहता हूँ की ड्राइंग के लिए टाइम नहीं दे पाता फिर भी मैं टैम शाम के खाना खाने से पहले आधा घंटा ड्राइंग के लिए टैम निकाल लेता हूँ